आयज काल जर पळयलें जाल्यार सगळ्यांच्या हातांत आमकां मोबायल पळोवंक मेळटा भुरगीं जावं दी नेण्टी जावं दी किंवा जाण्टी जावं दी सगळ्यांच्या हातांत मोबायल खेळटना आमकां दिश्टी पडटा आनी ताचोय तसोच फायदो आसा प्रत्येक जाण जो आसा आपल्यापणान मोबायलाचो वापर करून घेता हांवें तरी ताचो खूब फायदो करून घेतला आनी तो बऱ्या कारणा खातीर जशें जेन्ना कोरोना आयलो तेन्ना लोकडावन जालें उपरांत जें आसा लोकडावन जालें उपरांत ऑनलायन क्लास जाल्यो शाळा बंद जाल्यो आनी ऑनलायन क्लासी सूरू जाल्यो ऑनलायन क्लासी वरवीं आमीं भुरग्यां मरेन जें इनफोर्मेशन आशिल्लें तें तांकां पावयताले गूगल मीट वॉट्सऍप हाचो खूब फायदो जालो जेणें करून भुरग्यां मेरेन जें तांकां जाय आशिल्लें इनफोर्मेशन पावोपाक शकले मोबायलाचो वापर जो आसा हांवें शॉपिंगा खातीर खूब केला जेन्ना जेन्ना म्हाका शक्य नाशिल्लें ज्यो वस्तू ज्यो आसा बाजारांत सावन हाडपाक तेन्ना तेन्ना हांव ऑनलायन शॉपिंग करतालो ते भायर जी बूकां जी म्हाका मेळना आशिल्लीं तीं हांव ऑनलायन शॉपिंग करून तीं मागोवपाक लागलो ते भायर जर खंयचोय वर्डाचो मिनींग जर म्हाका कळना तेन्ना हांव गूगलाचेर वचून ताचो मिनींग सोदपाक लागलो कसलीय इनफोर्मेशन जावं दी खंयच्याय टोपिकाचेर इनफोर्मेशन जावं दी तें हांव नेटाचेर वचून सोदपाक लागलो आनी ताचो फायदो आसा म्हाका खूब जालो जेन्ना जेन्ना अर्जंट काम आसा किंवा कोणाक इनफोर्मेशन पावोवपाक जाय आनी तो जर म्हजो फ्रेंड किंवा मनीस जो आसा खूब पयस आसा तेन्ना तेन्ना हांव जें आसा ताका फोन करून जें इनफोर्मेशन आसा तें पावोवपाक लागलो हाचोय फायदो म्हाका खूब जालो इतलेंच न्हय जेन्ना म्हज्या फ्रेडाक पयशांची गरज लागली आनी तो फ्रेंड तसो खूब पयस आशिल्लो तेन्ना हांव गूगल पे फोन पे वापरून जो आसा पयशे ताज्या मेरेन धाडपाक लागलो ते भायर सोंग आयकपा खातीर गीतां वेगवोगळीं गीतां आयकपा खातीर मोबायलाचो वापर म्हाका खूब जाला जर खंयच्याय वर्डाचो मिनींग कळना किंवा खंयचो पॅरेग्राफाचो मिनींग कळना तेन्ना ट्रान्सलेट जें आसा तें हें मोबायलाच्या वरवीं आमीं करूंक शकता आनी म्हाका तरी ताचो फायदो खूब जाला आनी हांवें तसो त्या प्रमाणें करून घेतला म्हणटकच हो मोबायल जो आसा म्हाका गरजेचो तसोच ताचो फायदोय तसोच आसा